हमर एगो दोस्त छथि जकर नाम गोलु छै जेकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलाइ छै बहुत अच्छा मतलब बढ़िआँ तऽ ओकरा यदि कोनो भी क्रिकेटके लिए सलाह लैके रहै छै या कोइ भी तरहकेँ बात पूछनाइ रहै छै तऽ हमरे गामक एकटा राकेश भैया छथि जेकि बहुत सीनियर पर्सन छथि आओर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलाइ छथि आओर बहुत शुरुहेसँ खेल रहल छथि अभियो क्रिकेटसँ जुड़ल छथि आओर ऊपरसँ भी जुड़ल छथि जेना कि डी सी ए सँ बी सी ए सँ डिस्ट्रिक क्रिकेट एशोसिएशन बिहार क्रिकेट एशोसिएशनसँ जुड़ल छथि ओकरासँ ओ विशेष सलाह लैत छथि जाहिसँ कि ओ आगाड़ीके रस्ता बताबै छथि कि आब ओकरा की करना चाही आब ओकरा कतय एडमिशन लेना चाही कतय ओकरा सीखना चाही आओर हमरो सभकेँ साथ जे छै से ओ लड़िका खेलय छथि हमेशा अपन फिल्डपर अपन गामके लड़िका छी आओर बहुत अच्छा एहिसँ पहिने ओ पटनोमे जा कऽ जे छै से किछु दिन सिखलक हन आगाड़ी बढ़ैकेँ छै ओकरा चान्स